योगा असांजे जीवन में ॾाढी ज़रूरी शइ हूंदी आहे योगा हिक हेड़ी शइ आहे जेको नंढे और वॾे खां वॾे माण्हूअ लाइ हूंदो आहे योगा असां कंदा आहियूं त असां बीमारियुनि खां बि दूरि रहिंदा आहियूं असांखे डॉक्टर बि इहेई सलाह ॾींदा आहिनि की योगा कयो योगा हिक अहिड़ी शइ आहे जंहिंसां इन्सानु हमेशह सिहत मंद ठतल हूंदो आहे योगा सां असां निंड सुठी ईंदी आहे योगा असांजी नसून खे बि हिकदमि मज़बूत कंदी आहे योगा असांखे ॾींहं में ॿ दफ़ा करिणो खपे सुबुह जो और शाम जो योगा हिक अहिड़ी शइ आहे जेकी अॾकल्ह स्कूलनि में बि थी थिए योगा कई प्रकारनि जो हूंदो आहे कई प्रकारनि जा आसन हूंदा आहिनि योग हिक अहिड़ी शइ आहे जंहिंसां असां मैंटली बि फिट रहंदा आहियूं और फिज़िकली बि फिट रहंदा आहियूं ईअ असांजी त्वचा ते बि चमक ठाहे रखंदी आहे योगा में कई तरीक़े जा आसन हूंदा आहिनि जेका असांखे कई बीमारीयुनि सां दूरि रखंदा आहिनि जीअं असांजे पेट खे बि साफ़ कंदा आहिनि

योगा असांजे मन खे बि शांती ॾींदो आहे असां जंहिंमहिल बि योगा कंदा आहियूं सुबुह जो या शाम जो असांजो मन हिकदमि शांति थी वेंदो आहे ओर कंहिंखे वज़न घटाइणो हूंदो आहे त हे हुनमें बि ॾाढी मदद कंदो आहे योगा ॾाढो सुठो हूंदो आहे हिन अ हे पूरी असांयी नसून खे बि खिचंदो आहे असांजे हर हिक असांजे हथनि खे पेर खे असांजे बोडीअ में जेका बि अंग हूंदा आहिनि सभिनि खे खीचंदो आहे इहो योगा सां असांखे सुठी निंड बि ईंदी आहे योगा सां असांजी पूरी शरीर जी थकानु बि लही वेंदी आहे असांखे योगा सां सॼी बीमारियूं दूरि थी वेंदियूं आहिनि योगा हिक अहिड़ी शइ आहे जंहिंसां डॉक्टरनि जी बि ज़रूरत कोन्हे की हिन सां माण्हूअ जो स्वास्थ्यु हिकदमि सुठो ठतल हूंदो आहे असांजी ज़िंदगीअ में योगा ॾाढो ज़रूरी हूंदो आहे असांखे योगा ॿ टाइम त न हिक टाइम त करणी ई करणु खपे